आजकल अनलाइन का जमाना हो गया है पहले जैसे लिखा जाता था कॉपी पे कलम से लिखा जाता था आजकल अनलाइन जमाना हो गया है घर पे बैठे ही लिखते हैं स्कूल भी जाते हैं कॉम्पुटर कम्पुटर पर ही लिखते हैं

इलेक्ट्रॉनिक जमाना हो गया है लिखते रहते हैं

पहले था जो शिक्षा बढ़ गया है नया हो गया है नया अथि निकल गया है जैसे क्या कहता है कोई भी पढ़ने के लिए बाहर जाता था डाक्टर बनने के लिए चाहे इंजीनियर बनने के लिए चाहे पुलिस बनने के लिए कोई जाता था तो बाहर जाता था बाहर पढ़ता था अब घर पे बैठे ही पढ़ लेते हैं अनलाइन वाला पढ़ लेते हैं घर पे बैठ जाते हैं पढ़ लेते हैं पुलिस बनने के लिए जाना है तो बाहर जाना नहीं है घर पे ही पढ़ लेंगे डाक्टर बनने के लिए जाना है बाहर नहीं जाना पड़ेगा अपना घर पे ही अनलाइन पढ़ लेंगे चाहे स्कूल जाते है तो स्कूल में पहले कॉपी कलम में लिखना पड़ता था अब वो नहीं करना पड़ता है कंप्युटर पर ही कंप्युटर रखा रहता है कॉम्प्यूटर पर ही लिखते पढ़ते है दूसरे ठमक जाने का जाने का जरूरत नहीं पड़ता है जैसे पहले जमाना में कोचिंग जाना पड़ता था कोचिंग नहीं जाते हैं अपना घर पे ही अनलाइन पढ़ाता है अनलाइन अनलाइन पढ़ आता है अनलाइन ही पढ़ाता है अनलाइन ही पढ़ता है पहले जमाना में था तो कोचिंग जाना पड़ता था अभी नहीं जाना पड़ता हैं अभी तो घर पे ही बैठे पढ़ते रहते हैं बहुत बहुत मास्टर आ गया है बहुत मास्टर पढ़ता रहता है अपना अनलाइन पे पढ़ते हैं कितना मास्टर आता है अनलाइन में बहुत मास्टर आता रहता है अनलाइन में पढ़ने के लिए पढ़वाता है पढ़ते हैं अपना घर में बैठ के पढ़ते रहते हैं कहीं जाना नहीं पड़ता है विकसित हुआ है